टूरिज़म खे त सिंधीअ में असां सिहायत चइबो आहे सिहायत जे करे जाम माण्हुनि खे रोज़गार मिलनि था पहिरियों त माण्हूं हिकु शहर खां ॿिए शहर इलाही वञण लाइ त सोचींदा हुआ तमामु घणा ॾींहुं लॻी वेंदा हुआ पर हाणे त मुसाफ़िरी तमामु सउली थी पई आहे बसूं रेलगाड़ियूं ऐं हवाई जहाज हिननि जे करे जामु माण्हुनि खे होटलनि रेलगाड़ियूं केतिरनि हुंद रोज़गार मिली विया आहिनि